असां हिकु पितल जे बासणनि में रोटी ठाहींदा हुआसीं पहिरीं पर हाणे म बदिली वियो आहे स्टील जा और सिल्वर जा अची विया आहिनि लेकिनि हुन में असांखे नुक़सानु आहे सिहत में स मतलबु सिल्वर जे बासणनि में चवंदा आहिनि कुझु लेयर लहंदी आहे मतलबु मलंदे मलंदे हुआ असांजे अंदरि हली वेंदी आहे पोइ हुनसां बीमारियूं पैदा थींदी आहिनि पर पहिरीं पीतल जे बासण में हूंदा हुआ त हू अलाई लाभदायक हूंदा हुआ हाणे स्टील अची विया आहिनि जीअं जीअं मटिजे थो टाइम तीअं तीअं बासण बि मटिजनि था खाइण में त असां स्टील जी थाल्हियूं यूज कंदा आहियूं पर कांच बि कांच जा बरतनि बि यूज कंदा आहियूं पर उहा टुटी पवंदा आहिनि त हिन करे असांजी नुक़सानु थी वेंदो आहे ॾिसी करे असां स्टील जे बासण में खाईंदा आहियूं और मतलबु कांचजे बासण में पाणी वाणी त हुन गिलासनि में पीअंदा आहियूं स्टील जे बासण में बि पीअंदा आहियूं गिलास विलास में पितल जा बासण वधीक सुठा हूंदा हुआ अॼुकल्ह बि चवंदा आहिनि जेके डाइबिटीज़ थिए थी त उहो उहा पितल जे बासण में पाणी रखे त उहो पिए त लाभदायक आहे पितलजे बासण सां चवंदा आहिनि कोई पेर में मालिश तेलु वेलु लॻाए करे त उहो बि सुठी आहे हुनसां लाभ मतलबु सरीर में सुठो लॻंदो आहे पर छा कयूं अॼुकल्ह पितल जा बासण घटि थी विया आहिनि स्टेनलेस स्टील जा स सिल्वर जा वधीक अची विया आहिनि सुपड़ियूं पक न कुकर वुकर सभु इअं अची विया आहिनि हिन करे हिनखे यूज कंदा आहियूं पर बीमारियूं बि हिनसां गॾु अलाही आही आहिनि असांजे देश में जीअं जीअं पितल जा बासण ईंदा त असांओ यूज कंदासूं वरी बि असां वठी ईंदा आहियूं बोतलूं वोतलूं असां वटि पितल जी आहिनि पाणी वाणी असां हुन में ई रखी करे राति जो सुबुह जो पीअंदा आहियूं